ہیلو جی ہم سکیورٹی گارڈ بول رہے ہیں جی انٹرویو والے جتنے بھی کنڈڈیٹس تھے سب آ چکے ہیں اور میم آپ ہی کا ویٹ کر رہے ہیں سب تو آپ نے تو دس بجے کا بولا تھا بتاؤ گیارہ بج چکا ہے جی

جی ہم ہیں ہم سب کو بولے ہیں کہ میم بس ایک گھنٹے میں آرہی ہیں وہ لوگ کافی زیادہ ہیں مطلب غصے ہو رہے ہیں بول رہے ہیں کیا کہ آپ دس بجے کا بولے تھے ابھی تک میم نہیں آئیں اتنا لیٹ ہورہا ہے انٹرویو میں اور جتنے بھی مطلب کنڈڈیٹ تھے سب آچکے ہیں نا تو آپ کو ٹائم بھی لگے گا تو اس مطابق آپ کو جلدی آنا پڑے گا نا جی جی جی میم ہم تو ایمرجنسی آپ کا سمجھ رہے ہیں ایمرجنسی بٹ یہ لوگ تو ہیں نا نہیں سمجھ رہے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ غصے ہو رہے ہیں کوشش کریے آپ جلد سے جلد آ جانے کی جی پھر ٹھیک ہے میم آپ آجائیے پھر بات کریں گے جی ٹھیک ہے